बहुत नीक सर्विस दै छै मतलब अहाँ घर बैसल लियौ अहाँ घर मे छियै कि अहाँ कॉल करियौ रोडवेज वला कम्पनी पर आर्डर करऽ लियौ

रोडवेज भइये गेल तकरबाद हमरा गाँव मे ओला उबेर सब छेबे करलै तऽ ओहि सॅं नीक हमरा लागल रोडवेज छै बहुत नीक छै तकरबाद सऽ ओ सर्विसो नीक दैया